अॼु जे ज़माने में मीडिया सभिनि खां मजबूत स्तंभ थी रहियो आहे वीडियो जे माध्यम सां आडियो जे माध्यम सां जेको आहे न मीडिया हर जॻहि ते पहुची थी वञे और मीडिया ई तव्हां खे हर जॻहि ते ग्राम ग्रामीण क्षेत्रनि में समाचारनि जो ट्रांजेस्टर जे माध्यम सां और अॼु कल्ह त एतिरी सुविधाऊं थी वयूं आहिनि डेटा वाई फ़ाई मोबाइल एन्ड हैडफ़ोन हर जॻहि ते माण्हूं फ़ोन अॻे ई सुविधाऊं कोन हुयूं अॻे सुविधाऊं कोन हुयूं त माण्हूं ट्रांजेस्टर सां ई कमु हलाईंदो हुयो ट्रांजेस्टर सां ई जेको आहे न उन्नति थींदी ट्रांजेस्टर सां समाचार मिलंदा ऐं उन में तरह तरह जा प्रोग्राम थींदा हुया जंहिं सां माण्हूं प्रेरित थी करे उहो कमु कंदा हुया हाणे जिम जे ज़माने में अॼु कल्ह त मोबाइल अहिड़ा अची विया आहिनि मोबाइल त तव्हां खे जेकी चीजे खपे सभु चीजे उपलब्ध आहे सभु सॼी जानकारी सॼी हर चीज जी समस्या जो स समाधान मोबाइल तव्हां जो करे थो रखे मोबाइल अहिड़ी शइ आहे हाणे बि हे जेको सिंधी कार्यक्रम हले थो पयो इन लाइ बि असां जी मोबाइल जो ई त जो सहारो वठणु था पिया मोबाइल जी क्रांति सां हीअ मीडिया ई क्रांति थी मीडिया इने जे जे युग में असां कानो किथे हिक मिन्ट में असां किथां खां किथे था पहुची वञूं कंहिं बि देश विदेश में गांवनि जी स्थिति कुझु बि तव्हां खे ॾिसिणो हुजे सभु कुझु संभव आहे मीडिया जेको समाचार गांवनि जा ॾे थी पई नयां नयां समाचार हा विकास में जेकी उन्नति ती थी आहे गांव जे विकास लाइ उन ते मीडिया कम करे गांवनि जे विकास लाइ ॿियो अधिक अधिक छा कमु थी चुको आहे मीडिया इन लाइ कम करे